جی آپ وہاں کرانے کی دوکان سے بول رہے ہیں جی میرے کو اپنے اپنے چہرے کے لیے ایک کریم چاہیے تھی آپ کے یہاں اویلیبل ہوگی وہ چیز ڈیپرا

جی وہ تو بہتر ہے یہ اس کا قیمت کتنی ہوگی مطلب مطلب بڑی والے پیس کی قیمت اس کے بعد ہوگی اور اگر آپ ہوم ڈے گھر میں بھجوا سکتے ہیں جی جی اور باقی بقیہ میرے کو یہ ارے سن کریم بھی چاہیے تھی جی جی اور بقیہ آپ اور باقی راشن وغیرہ ہوگا آپ کے پاس کیا قیمت پہ ملتا ہے وہ چیز جیسے چاول چاہیے جیسے چاول چاول وغیرہ ہو گیا اور چاول وغیرہ اور باقی اور بقیہ اگر میں ابھی منگوانا چاہوں تو ابھی منگوا بھیج سکتے ہیں آپ اچھا کیا ڈلیوری چارج کیا رہتا ہے آپ کا کس چیز کے حساب سے اچھا دوری کے حساب سے تو کتنے وقت تک پہنچ سکتا ہے وہ چیز کتنے وقت تک پہنچ جائے گا اگر میں ابھی آرڈر کروں گا تو اور بقیہ پرفیوم وغیرہ رکھتے ہیں آپ کون سی کمپنی کا رہے گا یہ بیلا ویٹا کا ہوگا کیا چلیے میں آپ کو سامان کی جو لسٹ ہے وہ آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں باقی آپ ہم میرے کو ہوم ڈلیوری کروا دیجیے اور پیسے میں آپ کو گوگل پے کروا دوں گا

ٹھیک ہے چلیے